हेलो हॅं हॅं भाईजी कहियौ ठीक छै ठीक छै बड़ा नीक अच्छा बड़ा नीक यऽ भाईजी एकदम जी जी

जी जी जी हॅं हॅं हॅं हॅं

वाह बताबु अहाँ जानकारी दिअ हॅं हॅं

जी जी जी हॅं हॅं

अच्छा अच्छा नहि जी जी जी जी हॅं अच्छा जी जी

ओ अच्छा

अच्छा हुँ हुँ हॅं हॅं हुँ जी जी

जी जी जी मतलब प्रोडॅक्शन करबै तऽ अहाँ लय सकै छी हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं

अच्छा अच्छा हॅं हॅं

हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं ठीक ठीक ठीक छै ठीक जी ठीक ठीक बड़ा नीक बड़ा बढ़ियाँ एहि पर विशेष जानकारी हेतै भाईजी जी जी जी